کھیل کود میں بچوں کو آسانی سے کھیل کود کھیلنا چاہیے کھیلنے سے بچے کو اچھا فائدہ ہی ہوتا ہے اسی لیے بچے کو کھیلنا چاہیے بچے کو کھیلنے کے لیے آسانی سے دینا چاہیے پڑھائی لکھائی بھی ضروری ہے مگر کھیلنا بھی ضروری ہے بچے کو کھیلنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اسی لیے بچے کو کھیلنے کودنے سے منع نہیں کرنا چاہیے ٹائم نکال کے کھیلنا کودنا بھی چاہیے ہر بچے کو اب ایسا نہیں کہ زیادہ ہی کھیلے نہیں پڑھائی لکھائی کے بعد کھیلنے کا بھی توجہ دینا چاہیے بچوں کو کھیلنے کودنے سے فائدہ ہوتا ہے دماغ بھی تیز ہوتا ہے کھیلنے کے کھیلنے میں دیکھتے ہیں کیسا کیسا کھلاڑی بھی بن جاتا ہے اسی لیے کھیلتے کھیلتے جیسے کبڈی ہو گیم ہو فٹ بال ہو کوئی بھی کھیل کھیلنے سے بچے کو دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے کھیلنے سے باڈی بھی بنتا ہے سریر بھی بنتا ہے ہر چیز بھی ہوتا ہے کھیلنے سے تیز بھی ہوتا ہے کھیلنے سے بہت بچے کو پڑھائی لکھائی میں بھی تھوڑا آسانی ہوتا ہے اسی لیے کھیلنا بھی ضروری ہے پڑھنا بھی ضروری ہے ہر چیز کھیلنا ہر چیز کھیلنے میں بھی آسانی ہونا